मुझे कोई भी मछली पसंद नहीं क्योंकि मैं मछलीयाँ नहीं खाता हूँ समान रूप से खाने जाने वाली मछली रोहू क्त्ला और छोटी मछली जो कीचड़ में पाए जाने मछलियाँ हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाती हैं और लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं